हँ हम बिहार घुमैलए आयल छियै तब की सब बनी रहल छै की

की सब बनि रहल ई दू चारि सालमे कि दस साल सँ कथि कल्याण की सब मानि लए भेल ई सब कनी बतैयै

बिहारमे शिक्षा शिक्षा बदैलि गेलै बढ़िऑं ठीक भए गेलै बहुत बढ़िऑं बात बहुत बढ़िऑं

तऽ नलमे जल चलि रहलै हँ खाली नले सँ नहि ने जल चलि रहलै हन ठीक ठाक चैल रहलै ने बहुत बहुत बहुत अच्छा बहुत सुन्दर बड निक भेलै हन बहुत अच्छा बहुत सुन्दर ठीक आर सब की देखलियै सब आरो सब बतैयै हूँ

बहुत बढ़ियाँ बहुत अच्छा आओर सब आर आर सब बिशेष कि दस सालके दरम्यानमे जे की सब भेलैसे कनी बढ़िऑं सऽ हमरा डिटेलमे बताइ दिअ ठीक ठीक बहुत आब सुनाब